हां जी में ठीक तुस सनाओ बस किश नीं रुट्टी छुट्टी खाद्दी आं आं करी ओड़ी तौल बनी गेदी ही तौले ते महां खाई ओड़नेआ बस होर थुहाड़ा केह् हाल ऐ घर सारे ठीक अच्छा बड़े दिन बाद फोन कीता अच्छा अच्छा आं ऐं अच्छा तां बड़ी शैल गल्ल ऐ मड़ो आं तुसेंगी बी मबारखां बड़ी शैल गल्ल ऐ बड़े टैम बाद इं'दे कुड़ी होई ते इं'दे बड़ा चाऽ रेही दा हा टब्बरै दा आं लक्ष्मी आई उं'दे घर बी ना यरो मिगी तुसें गै सनाया अच्छा अच्छा तां तुसें बड़ा शैल कीता मिगी निं पता ऐ उं'दे कुड़ी होई दी किन्नै खुश होए होने सारे तां बी ठीक ऐ आं नेईं नेईं लाई औगे मबारखां देई औगे आं हून आं होर निं ते केह् में इ'यां छड़ा सुनेआ हा कि उ'नें जगराता रक्खाए दा मिगी निं हा पता कि ओह् कुड़ी आस्तै रक्खाए दा अच्छा तां बड़े खुश होने होर सारे कोई निं दिक्खी औगे फ्ही लाई औगे चक्कर अच्छा अच्छा कोई निं अच्छा अच्छा आं ठीक ऐ ठीक ऐ तुस जिसलै फ्री होगे फ्ही सनायो अग्गें चलगे कट्ठे गै मबारखां देई औगे आं ठीक ऐ अच्छा फ्ही